रुट्टी बनाना ते मी आई गै जंदी है ते असान गै ही मेरे आस्ते इक ही राजमाह् बी में शैल बनाई लैन्नी आं राजमाह् गी में मतलब कि पैह्ले में प्याज प्यूज कट्टना टमाटर कट्टने फिर तड़का पाना पैह्ले बुआली लैन्ने ना शैल करियै शैल करियै उब्बले दे होन राजमाह् ते फिर में शैल करियै फिर तड़का लाना लाइयै फिर जिन्न गड़काने गड़काई गड़काई जिन्नै गड़के दे होन ना इन्नै गै सोआद बनदे न ते बड़े शैल बनदे न ते सारे गै शैल बनी जंदे ते राजमाह् बी शैल आई जंदे मिगी बनाना ते ओह् मटर पनीर बी मी शैल बनाना आई जंदा चौल फुलके मतलब सारे शैल आई जंदा बनाना मी सारा किश बनाई बनूइयै ते ओह् आई जंदा ते मी कढ़ाऽ बी में शैल बनाई लैन्नी होन्नी आं कि कढ़ाऽ सूजी छड़ी घ्यो शैल खुल्ला पाई लैना ते मिनियै इक जि'यां कि इक कौली सूजी होऐ ते इक डबल ओहदा चीनी करनी ऐ उस्सी उं'दी चाह्नी बनाइयै ते जेल्लै सूजी शैल करियै भुज्जी जा शैल लाल होई जा ना ओहदे बिच्च पानी पाइयै कढ़ाऽ कढ़ाऽ इक मैंटे बनी जंदा कढ़ाऽ दा कोई मता ओह् मुश्किल निं है पंज मिंट दे अंदर अंदर कढ़ाऽ बनी जंदा सूजी दा ओह् बी में बनाई लैन्नी होन्नी आं ते बबरू बी बनाई लैन्नी होन्नी आं बबरू जेल्लै आटा अंबला अहें जेल्लै गुन्नना शैल ते बबरू शैल साढ़े पक्की जंदे ते सब्जियां सारियां मी सारियां बनाई लेनी इक मुश्कल पता केह् ऐ इक जेह्ड़ा मी घ्यूर निं बनाना औंदे हैन घ्यूर घ्यूर दा किन्ना भला पानी पाइयै किन्ना मतलब मता पतला करना जां मता घना करना ओह् निं मी औंदा ऐ घ्यूर दा बड़ा थोह्ड़ा जेहा मुश्किल औंदा मिगी ते इ'यां में इ'यां होर बाकी सारियां शैल सब्जियां बनाई बनूई लैन्नी होन्नी ऐं ते घ्यूरा दा थोह्ड़ा जेहा मुश्कल औंदा ते ढोडा बी समझी लेऔ कि मी मुश्कल औंदा ऐ इक एह् दो चीजां बाकी में सब किश सारियां शैल बनाई लैन्नी होन्नी आं में ढोडा फिर में पता कि'यां जाच सिक्खी एह् मतलब मल मलना पैह्लें पानी गर्म करी लैना ते मक्कें दा आटा शैल करियै मली लैना फिर में केह् कीता चकला रक्खना उप्पर रक्खना लफाफा लफाफा रक्खियै ते ओहदे कन्नै में शैल इ'यां चकली बनाइयै इ'यां इ'यां उप्पर हत्थ मारी मारी मारियै इ'यां गोल करी ओड़ना इयां बल्लें गै इ'यां तवे दे उप्पर सुट्टी ओड़ना तवे पर फ्ही इन्ना शैल ढोडा लेई पेआ पक्कन फ्ही जेल्लै आस्ता आस्ता आस्ता उ'आं मां आई गै गेई झज्ज फिर मेरी सस्स ही ना उ'न्नै मी मतलब हर इक चीजां सखाई लेइयां ते सो मद्दरा बी बनाई लैना सो सखाई ओड़ेया छुआरे दा मद्दरा भला कि'यां बनांदे न ते फिर ओहदा मद्दरा बी सो के ओह् बी सिक्खी लेआ छुआरे छउरे बदाम बदूम गजरेला बी मी बड़ा पसंद हा गजरेला ते मी मतलब स्टाटिंग दा पसंद हा कि मेरे असें गाजरां राही दियां होंदियां हा ना मेरे प्यौके घर ते मेरी मम्मी ने केह् करना गजरेला जेल्लै गाजरां पुट्टियै आह्ननियां निं ते असें केह् करना छूरी छारियै देई ओड़ना मम्मी गी भला कि गजरेला बनाओ उनें बदाम बनाना ते घरा दा दुद्ध होंदा हा ते ओहदा मावा बनाना ते खोआ जेह्ड़ा जिस्सी आक्खदे न ते ओह मावा बनाइयै ते ओहदे च पाना इन्ना स्वाद लगदा ते ओह् मी जाच ही अग्गें गै इत्थै बी में आइयै जेल्ले मेरा ब्याह होएआ ते में सौह्रे बी आइयै अपने बनांदी काजू बदाम सारे जिन्नै बी ड्राई फ्रूट होंदे हे में सारे बिच्च पांदी ही पाई पूइयै ते सारे शैल गजरेला गजरूला शैल बनाई लैंदी ही डिशां बी मतलब मिगी औंदियां सारियां गै शैल आई जंदिया बनाना ते इ'यै जेह्ड़ियां दो चीजा हियां जेहडियां मी नेईं औंदियां हियां इक एह्दे आह्लियां इक इक ढोडा बनाना ते इक क घ्यूर बनाने बाकी सारे मी मतलब शैल गै आई जंदे हे ते होर बाकी सारियां सब्जियां होर केह् बीन्स बी बड़े पसंद हे ओह् बी में बनाई लैन्नी आं ते आलू बी समझो देहीं आह्ले ओह् बी में शैल बनाई लैन्नी आं ओह् बी मी ठीक ठाक आई जंदे न ते मुश्कल इ'यै हे कि जेह्ड़े अजकल्ल चले दे न मोमो न्यूडल ते एह् ते औंदे गै हैनी ना हैन एह् बनाना औंदे गै निं हैन एह् ते अजकल्ल बजारा गै लोक खंदे न लेइयै घरा दियां जेह्ड़ियां सब्जी सुब्जियां सारियां सारा कुछ मी मतलब मटर पनीर राजमाह् रूजमाह् चौल सारा किश जिन्ना बी है ना सारा आई बनाना आई जंदा ते होर सारा मुश्कल ते बस इ'यै हा थोह्ड़ा जेहा पेआ मेरे बास्ते बाकी सारियां डिशां जिन्नियां बी हैन ते हलबा एह्दा बी आटे दा बी बनी जंदा ऐ आटे दा बी समझी लेऔ तुस एह आटा भुन्नना बिच्च खंड तुस पाई ओड़ो ओह् बी शैल बनी जंदी ऐ आटे दा बी शैल हलबा बनी जंदा एह्दे च बी कोई मुश्कल निं ऐ ते बाजरे दा जेह्ड़ा ढोडा ओह् थोह्ड़ा फिर शैल बनी जंदा ऐ मेरे कोला कि ओह् ओह् ना ओह्दे च द्रिड़ शैल होंदा ना बाजरे दे ढोडे बिच्च ओह्दे शैल होंदा ते चौल ते चौले दे ढोडे बिच्च समझी लेऔ कि द्रिड़ शैल होंदा ओह्दे बिच्च बी शैल मूलियां मालियां छूरी छारियै शैल ब मली मलियै तुस बनाओ तली तुलियै इन्ना सोआद औंदा खाने गी इन्ना सोआद औंदा कोई स्हाब निं जिन्नी मर्जी तुस शैल क तलियै ते जे तुहें सुक्का जि'न्नै खाना ते बिच्च ओहदे च गोभी छूरो मूलियां छूरो ते हरियां मरचां पाओ धनिया पाओ ते प्याज पाओ जो मर्जी पाओ जिन्ना समझो तुस जो किश पाग्गे ना सारा इन्ना गै सोआद बनना ते एह्दे च चोलें दा बी समझो मी ओह् आई जंदे पैह्लें ते मी औंदी नेईं ही मेरी सस्स ने मी सखाई ही जाच ओह् बी नी ही मी औंदी ऐ ही ते घक्ख बी नेहा मी इन्ना औंदा बी नहा ऐ हा फिर में उमा सिक्खी सिक्खी गै लेई ते मेरी मम्मी जेल्लै बनांदी होंदी मम्मी ने सखाई थोह्ड़ी थोह्ड़ी पर इन्नी नहीं औंदी ऐ ही जाच ते हून ते में सारियां बनाई लैन्नी होन्नी आं जेह्ड़ा घ्यूर मी ढोडा बी आई गेआ घ्यूर बी आई गेआ भलेआ गै ओह्दा ते पता गै निं हा चलदा हा घ्यूरे श्यूरे दा ते एह् चकर होएआ